दंफांखौ गायनो नांगौ बैसाग जेथो मासआव गायो गयखौबो गायो ओमफ्राय औवाखौ गायो फागुन सैथो मासोआव जाहाथे बैसागोआव अखा मोननाय लोगो लोगो खिलि होगोन बा रोदा हरगोन बेनिफ्राय आरो माबाखौबो नारेंखलफोरखौबो सैथ'यावनो गायनांगौ सैथ'याव गायबाथाय थाग थि बैसागोआव अखा मोननायजों ग्रोब जागोन बेनिफ्राय आरो दंफाङा जिखुनु दंफांखौनो बैसागोआव गायो औवाफोरखौबो बैसागोफोराव गायो बेनिफ्राय दंफां लाइफांखौ सब मुथथे आरो काथि मासाव गायनो हायो काथि मासआवबो गायनो हायो दैज्लाङाव गायनो हाया दैज्लाङाव थारमाने सायाव माबा जायोना दै जायो बेयाव आरो रोदाया सेवो मेसेङावनो गायनांगौ हाबाथ' सोब जिनिसखौनो मेसेङाव दंफां लाइफांखौ दंफां लाइफांखौ मोजाङै आथिया होनानै मोजाङै मार बानायनानै औवाफोरखौ गायनांगौ बैसाग जेथोआवनो जेथो मासोआव खिलि हैगोन बेनिफ्राय मार बानायबाथाय गयखौबो बिदि मार मार खालाम लायनाङा मार खालामबाथाय उनाव बेया जायो फबफिननो हानांगोन बेखौ आरो नारेंखलखौबो मोजाङै जोथोन खालामनानै गायबाथाय बेबो मोजां जायो बैसागो मासोआवबो गायनो हायो देसुन हा लायै हा आरो हा लायै हा सैथो मासोआवबो गायनो हायो बैसागोआवबो गायनो हायो आं न'आव औवा गायो बेनिफ्राय आरो गय गायो बेनिफ्राय आरो गामबारि दंफां गायो बेनिफ्राय नारेंखल गायो बेनिफ्राय है बिभिनन' दंफां गायो आं मुथथे सम सम समाव सम मोनफैबाथाय बिदिनो साफा सुफा खालामना दोनो आरो सम सम मसनै मसन मसन मोनफैबाथाय एवस्रांबाय गायनायनि उनाव बिनि बिफां गुदि गुदि हाग्राफोरखौ सैनानै बेयावनो जाबफिनना होनांगोन आरो बेनियावल' सायडआव बेखौ आरो बिनि हाखरखौनो आरो बेयाव फबना दोनफिन नांगोन बेयाव आरो खिसु खिसुखौ आरो सैस्रांनांगोन